असांजे महाराष्ट्र जे राज्य ते एंटरटेनमेंट त जाम इम्पैक्ट थो करे पहिरों जे ऐप्स न हूंदा हुआ नेटफ्लिक्स थी वियो एमेजॉन थी वियो हॉटस्टार थी वियो पर अॼुकल्ह ऐप्स इज़िली अवेलेबल आहिनि माण्हू ऐं डाउनलोड था करे सघेनि प्लेस्टोर मां हुनजो फ़ाइदो वठी था सघेनि कहिड़ी बि मूवीस थी वेई सीरीस थी वेई उहो आराम सां ॾिसी था सघनि घरु वेई करे दोस्तनि खां गॾु ॾिसी फैमिली खां गॾु ॾिसी था सघेनि मोबाइल में ॾिसी था सघेनि टेबलेट में ॾिसी था सघेनि टी वी में ॾिसी था सघेनि पहिरों न इहे फैसिलिटीस असांजे महाराष्ट्र में न हूंदी हाणे धीरे धीरे करे इहा टेकनोलॉजी जाम इम्पैक्ट करे थी महाराष्ट्र ते क्यूकि इहा टेकनोलॉजी हर जॻह हाणे अवेलेबल आहे इज़िली अवेलेबल आहे माण्हू इज़िली किथां बि वेई करे इहो ॾिसी थो सघे इंजॉय थो करे सघे रियालिटी शो बि हूंदा आहिनि पहिरों माण्हुनि खे जाम प्रॉब्लम ॾींदो ऐं हाणे इज़िली अवेलेबल आहिनि इज़िली माण्हू किथे बि वेई करे ॾिसी थो सघे